ہندوستانی تفریحی صنعت نے گزشتہ برسوں میں بے شک ترقی کی ہے ملک کی تاریخ تفریحی تقبول کی تفریحی کی مقبول ترین شکلیں کئی مختلف ہیں ان میں سے چند شامل ہیں پہلا بالی وڈ میں دیکھنے کو ملتا ہے جہاں کی خوبصورتی کی تصاویر طبیعت کی خوبصورتی اور تاریخی مقامات کا لطف اٹھایا جاتا ہے دوسرا کچھ لوگ مواد استعمال کرنے کو پسند کرتے ہیں جیسے کہ جنوبی کھانا پینا اور خریداری وغیرہ تیسرا روز مرہ کی زندگی کی شاندار تصاویر ہندوستان میں مشہور فلموں کا کردار ہے آخری تعداد میں بہت سارے لوگ کھیلوں کو دیکھنا پسند کرتے ہیں جیسے فٹ بال کرکٹ ہاکی کبڈی وغیرہ یہاں تک کہ ہندوستانی تفریحی صنعت مختلف پسند کرنے والوں کے لیے کچھ یقینی چیزیں فراہم کرتی ہے اور ملک کی تاریخ میں فن اور ثقافت کو ایک انوکھے طریقے سے پیش کرتے ہیں